ویسے اگر ہم سوشل میڈیا کے بارے میں بات کریں پہلے تو لوگ ڈانس کرتے تھے ایک چائنیز اپلیکیشن تھا جس کا نام ٹک ٹاک تھا لیکن اب وہ ہندوستان میں بند ہونے کی وجہ سے لوگ آج اسٹاگرام کے اوپر بہت لوگ فیمس ہو گئے ڈانس کی وجہ سے اور بہت سے ہیروئن کا بھی اکاؤنٹ ہے بہت سے ہیرو کا بھی اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام کے اوپر اور بہت سے کھلاڑیوں کا بھی اکاؤنٹ ہے اسی طرح کا اور بھی بہت سے ایپ ہیں جیسے یو ٹیوب فیس بک اور اسنیپ چیٹ اور ٹوٹر بھی پہلے ان سب ایپ پر بڑے بڑے جو ہے سین دیکھنے کو ملتا تھا بٹ اب چھوٹے چھوٹے ریلس بھی ٹوٹر فیس بک یو ٹیوب اور اسنیپ چیٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نئے ڈانسرس کو اپنی ٹیلنٹ دکھانے کا پلیٹفارم مل گیا آپ کے پاس چاہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہو یا گلی کا کونا بس موبائل رکھ کے ویڈیو بناؤ اور دنیا دیکھ لے اس سے نہ صرف ٹیلینٹ آ گے آیا ہے بلکہ لوگوں کو مختلف کلچرز کے ڈانس اسٹائلز بھی دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملا ہے